हाँ हलो हाँ जी मुझे फ़ोन के बारे में जानकारी चाहिए थी अभी लेटेस्ट में कौन सा फ़ोन अच्छा चल रहा है जो खरीदा जा सकता हो एंड्रॉइड नहीं आई ओ एस में जाना है

ओके हाँ अच्छा

ओके

ओके ओके और इसकी ई एम आइस वगैरह हो जाएगी ओके और कौन सी बैंक से होगा

अच्छा ठीक है और कौन सारे ही फ़ोन पे ई एम आइज़ अवेलेबल हैं अच्छा

अच्छा तो मुझे मॉडल्स के फ़ोटोग्राफ़्स तो मिल जाएँगे ना अगर मुझे देखना होंगे तो

अच्छा अच्छा ओके सबसे बेस्ट अभी कौन सा सेल हो रहा है वैसे अच्छा हाँ हाँ हाँ नहीं मैंने आज तक तो नहीं यूज़ करा है बट मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा है तो मैंने सोची एक बार मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ और कलर्स वगैरह अच्छा बेस्ट मतलब हैंग वगैरह तो नहीं होगा ना अच्छा स्पेशल डिस्काउंट अच्छा ओके अच्छा ओरिजनल मेकिंग ओके रही है अच्छा अच्छा डिस्काउंट का है ओके और चार्जर वगैरह सब आएगा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ

वह मेरा जो मैं मोबाइल पसंद करूंगी उसके प्राइज़ पर डिपेंड होगा कि अगर मेरे बजट में होगा तो मैं कैश पर ले सकती हूँ अदरवाइज़ मैं फ़ाइनैंस कराऊँगी फिर और लेटेस्ट वाला मुझे बेबी पिंक कलर चाहिए लेटेस्ट वाला हाँ अच्छा हाँ श्यो श्यो बिल्कुल थैंक यू सर हाँ